हा मां ॿार हां मां बिल्कुलु ॾिसंदी आहियां डांस इंस्टाग्राम ते ईंदा आहिनि हुननि जा पेजिस सां त मां हुननि खे फ़ॉलो बि करंदी आहियां अगरि मां पंहिंजे लाइ ॿुधायां कि मुंहिंजा कहिड़ा फ़ेवरेट डांसर्स आहिनि त अॼु थी विया रेमो डिसूज़ा जो टैरेंस थी विया गीता कपूर थी वई असांजी फ़राह खान थी वई जेको डांस क्लास बि ॾींदी आहे अॼु जे टाइम ते त हिकु असांखे बि मौक़ो मिलंदो आहे कि उहो करनि था त असां बि किथे न किथे अॻिते मोटिव थियूं मोटीवेशन असांखे बि मिलंदी आहे और अॼु जे समाज में त डांस बि खोड़ असांखे ॿारनि खे वॾनि खे सभिनि खे अॻिते वधिणो खपे